नमस्ते मैडम हमको कपड़ा चाहिए होलसेल का तो बेलाउज चाहिए बेलाउज की फीस तो कौन कलर का है तो हमको थोक का चाहिए

त र रेट क्या चीज़ है बहुत महंग बता रही हैं आप बहुत महंग बता रही हैं

अरे हम नहीं ले पाएँगे न हम इतना गरीब आदमी और का बोले ला कि हम ले कैसे पाएँगे इतना महंगा का रेट तो घटाइए थोड़ा अरे रे रे हम इतना महंगा अगर पहिर सकते हैं तो रह ही क्या गया हमारे लिए वही महंग है तो हम पुराने ज़माने के हैं तो क्या करें हमारे पास नहीं है उतना तो हम पुराने ज़माने के प क्या कर सकते हैं हमारे जो रहेगा पास में वही को ना हम कर सकते हैं आप इतना महंग बता रही हैं तो कलर कौन कौन सा है

अच्छा तो तो हम आवें तो पै पैसा बताइए आप कैसे जाएगा पैसा मोबाइल से भेज दें कि आ सकते हैं हमारा तब सारा कपड़ा इकट्ठा करके बांध दीजिएगा गट्ठा अगर देखिए अगर पूरा कपड़ा मेरा दे सकती हैं तब तो जिम्मेवारी ले सकती हैं और नहीं दे सकती हो तो हमको बहकावाँ में मत रखिएगा क्योंकि मेरे बेटे की विदाई है अरे बियाह है शादी तो भाई हम बेइज्ज़त मत करिएगा बोलिए ठीक है मैडम नमस्ते